औ सार बे औ बै बिथांना एस बि आइ बेंकाव नांदों दा दे सारनियाव मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन आङो गोदानै मोनसे एकाउन्ट बानायनो नागिरदोंमोन आंनिनो आरो एस बि आइ बिदि एकाउन्टबो गैखाया बर्थमान आङो गोदानै एकाउन्ट खुलिनो नागिरदों दा बेहाय एकाउन्ट खुलिनो थाखाय मा मा रेडि जानांगौ बा मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बेखौ सोंनो लुबैदों सारनिफ्राय

फट' गांथाम अ

ए ए ए ए बे एकाउन्टखो खुलिनो थाखाय बै जिर' बेलेन्स आवबो जायो नङा होमब्ला सार ए जिर' बेलेन्सजो जागोन नङा होमब्ला

अ अ बिदिब्ला आङो ए औ गाबोन नङाब्ला सबनिहाफोर आङो थांनो सानबाय थांसै सारखो लोगो मोनगोन गाबोन

दे आं सारनि नाम्बारखो बै सासे आंनि जि लोगो बिनाव दङमोन आं बिनिफ्रायसो लानानै सारखो कनटेक खालामदों

औ मबाइल नाम्बार नांगोन ना औ

दे अ अ ओरैनो बे एकाउन्ट दि खुलिबाय दा बेहाय आंनो जेनेबा एसे एटिएम सेटिएम निबो एसे गोनांथि थ' दा बे एकाउन्ट खुलिनायनि गेजेरजोंनो बिखो मोननो हागोन ना हाया दा आंनो चेक बुकबो नांगोमोन ओमफ्राय एटिएम बिदि आरो अ दे होमब्ला अ अ अ बिदिब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा आङो गाबोन नङाब्ला सबनिहा थांसै सारखौ लोगो हमनो थोंजोंनो सारखौनो लोगो हमहैग्रोसिगोन आङो दे होमब्ला दे दे